हाँ हाल ही मैं कई वर्षों में अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हुई है क्योंकि कृषि प्रधान भारत कृषि प्रधान देश है जहाँ पर कृषि द्वारा अर्थव्यवस्था को संभाला जाता है और यह विकसित भी होती है कृषि में अलग अलग प्रकार की कृषि होती है कपास धान मक्का गेहूँ सोयाबीन इस प्रकार की कृषियों से भी हमारा जो अर्थव्यवस्था ओ सुधरती है इसी के सात सात जो डिजिटल भुगतान है उससे भी हमें काफ़ी सुविधा मिली है क्योंकि हम एक जगह एक स्थान से भुगतान कर सकते हैं जिसके लिए हमें बार बार बेंक नई जाना पड़ता और यह हमारे उद्योगों में भी काफ़ी सहायता करता है और काफ़ी मतलब औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ जिससे हमारे आर्थिक विकास में बहुत ही सहायता हो रही है और जैसे कि कपड़ों का व्यवसाय मसालों का व्यवसाय और मसालों के सात सात खाद्य परदार्थो का व्यवसाय तरल पेट्रोलियम का व्यवसाय जिससे हमारा अर्थव्यवस्था सुधार रही है और हमारे विकास हो रहा है साथ ही में डिजिटल भुगतान और वित्तीय क्षेत्र में हमें भी बहुत मदद मिल रही है डिजिटल के द्वारा क्योंकि हम हमारा समय भी बचता है हमारा पैसा भी बचता है क्योंकि हमें आना जाना नई पड़ता और घर पे बैठे एक स्थान से हम भुगतान कर सकते हैं